و علیکم السلام جی میں ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہوں جی جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ افورڈیبل پرائز میں کار اویلیبل ہوتی ہیں پلس ہمارے یہاں کے ڈرائیور بھی بہت اچھی سروس دیتے ہیں جی جی ہمارے یہاں ہر طریقے کی کار اویلیبل رہتی ہے تھری سیٹر فور سیٹر فائیو سیٹر تو آپ کو سیون سیٹر بھی اویلیبل ہو جائے گی دیکھیے ایک سواری کے ہم ایک ہزار لیتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ سات لوگ ہیں تو اس کے حساب سے آپ کے سات ہزار روپئے بنیں اچھا اچھا اگر آپ اتنا بول رہی ہیں اور آپ نے ہمارے بارے میں کافی سنا بھی ہے تو ہم آپ سے ایک سواری کا کرایہ معاف کر دیتے ہیں تو آپ چھ ہزار ہمیں دے سکتی ہیں نہیں اتنا ہی بس چھ ہزار روپئے ہی ہم لے پائیں گے اس سے کم نہیں ہو پائے گا جی جی بالکل ہماری جو کار ہے آپ کی بکنگ ہو چکی ہے اور صبح دس بجے ڈرائیور کار لے کر آپ کے گھر کے پاس پہنچ جائے گا جی جی بالکل آپ بےفکر ہو جائیں اس کے لیے ٹھیک ہے اللہ حافظ